अ म मगाल में में मगाल बिच रौह्न्नी आं ते मगाल दे कश मेआड़ी पौंदा ऐ ते में ते मगाल में ते में ते मतलब मगाल मतलब कि थोह्डे़ साइड पर मतलब की रोड साइड उप्पर गै रौह्न्नी आं उप्पर मतलब की इ'न्ना जेह्ड़ा दो मगाल ऐ जेह्का दूआ मगाल ऐ ओह् ते बड़ा बड्डा ऐ ओह् मतलब की इद्धर जिद्धर में रौह्न्नी आं इद्धर ते इ'न्ने घर निं हैन मतलब उद्धर ते मतलब की बिच बिच गै घर लभदे हैन जेह्के थोह्ड़े दूर दूर गै न ते जेह्ड़े उद्धर मतलब खैर मतलब की शैल बड्डा सारे कट्ठे मिलियै मतलब की रौहंदे न शैल मतलब की शैल म्ह्ल्ला बड्डा ते होर कश जो ऐ नोमाई ऐ ते नोमाई मेरी इक स्हेली रौह्ंदी ऐ जो मेरे कन्नै बचपन तू मतलब की पढ़ी दी ऐ नर्सरी तू लेइयाै बारमीं धोड़ी अस मतलब कट्ठे गै पढ़े आं ते ओह् उ'त्थें रौह्ंदी ऐ में कदें कदें ओह्दे कश बी ज'न्नी होनी आं मतलब की हून ते मतलब की कॉलेज दे टाइम उप्पर गेई निं ऐ पैह्ले ते में मेक्सीमम में मतलब कि ओह्दे ओह्दे कन्नै मतलब मिलदी गै ही मतलब मिलदी रौह्ंदी ही मतलब उ'ऐ ते मेरी मतलब सक्की जेह्ड़ी दोस्त ही उ'ऐ ही ते ओह्दे कन्नै में मतलब उ'त्थें रौह्ंदी ही ओह्दे कन्नै जंदी ही घर ते इद्धर ओह्दे कन्नै कम्म होर होर मेरी इक खास दोस्त मेरे घर दे कश अग्गें बी ऐ मेरे घर तो थोह्डे़ अग्गें गै ओह् बी अ मगाल बिच गै रौह्ंदी ऐ लेकिन मेरे घर कोला थोह्डे़ अग्गें गै रौह्ंदी ऐ मेरे घर कोला थोह्डे़ दूर गै ते उद्धर बी ओह्दे घर बी जन्दी रौह्न्नी ओह्दे घर ते में हून बी जन्दी रौह्न्नी आं ओह् जे ऐ ओह् इद्धरा पढ़ने ई मतलब की मगाल तो पढ़ने ई रियासी जन्दी ऐ ओह् बी ओह् बी मतलब काफी स्ट्रगल करदी ऐ अपनी लाइफ बिच सारे ते करदे ते ऐ गै न ते होर होर जे कटरा कटरा ते कटरा मेरी बूजी रौह्ंदियां न ते में उं'दे घर बी जंदी रौह्न्नी आं ते हून ते उं'दे घर बी ज'न्नी आं ओह्दे अग्गें ते मेरे घर शा अग्गें जेह्ड़ा मेआड़ी ऐ उद्धर बी म्ह्ल्ले कोई ब्याह् मतलब की इ'न्ना खास च निं जन्नी ऐ लेकिन कोई ब्याह् कारज च में जन्नी गै ब्याह् कारज च में उं'दे घर जन्नी गै होनी आं ते ओह्दे शा अग्गें थोह्ड़ा मूरी ऐ उद्धर ते कोई निं रौंह्दा ऐ मेरा उद्धर ते कोई निं रौह्ंदा ऐ अग्गें दोमेल दोमेल कोलू अग्गें जाइयै डंसाल उद्धर मेरे मतलब की चाचू चाचू ते जेह्ड़े मुड़े न ओह् पढ़दे न ते उ'न्दे कन्नै स्कूल मतलब की उ'न्दे स्कूल कदें चली गे उं'दे स्कूल कदें चली गे होर ओह्दे कशा अग्गें होर अग्गें होर दोमेल कोला अग्गें मेरे मतलब जम्मू आह्ली साइड ते सारे सारे गै रौह्ंदे न बन तलाऽ उद्धर रौह्ंदे न उद्धर मेरी मासी दीदी उद्धर रौह्ंदियां न उं'दे घर ते में जन्नी आं कॉलेज दा कदें कदें आई जन्नी होनी आं ते पिच्छें जेह्ड़े हैन पिच्छले होर जेह्ड़े कुदै कटरे कोलू अग्गें केह् पौंदा ऐ कटरे कोलू पौंदा ऐ इक इक कटरे कोला अग्गें पौंदा ऐ इक विलेज ऐ ओह्दा नाम गाओं ऐ ओह्दा नाम ऐ भाग्गा उ'त्थें मेरी दीदी रौह्ंदी ऐ मेरी सक्की भैन ते कोई ऐ निं मेरी ताऊ दी कुड़ी ऐ ते उ'त्थें उं'दा घर ऐ ते उं'दे घर बी जन्दी रौह्न्नी आं हून ते अगर छुट्टी होआ ते जन्नी आं इ'न्ना इ'यां ते निं जन्नी होनी आं होर होर अग्गें होर इद्धर होर इद्धर